ویسے تو ہم لوگ بہت دفعہ جو ہے بائیک کے سفر پر گئے ہیں لیکن ایک دفعہ ہم لوگ جب پٹنہ میں ہم لوگ جو ہے پڑھائی کڑ رہے تھے تو اسی دوران ہم لوگ جو ہے چار دوستوں نے مل کر دو بائیک کا جو ہے ہم لوگوں نے ارینج کیا اور ایک کیونکہ ہم لوگ کو سنڈے کے دن وہاں چھٹی ملتی ہے اور سنڈے کو ہم لوگوں کو کافی جو ہے وقت رہتا ہے تو ہم لوگ اپنے وقت کو جو ہے اچھی جگہ استعمال کرنے کے لیے اچھی جگہ جو ہے اسپنڈ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک بائیک پہ گھومنے کا ایک دن کا منصوب بنایا پٹنہ میں تو ویسے گھومنے کے لیے بہت اچھی اچھی جگہ ہیں جیسے وہاں پہ گول گھر چڑیا گھر پٹنہ کا این آئی ٹی گھاٹ سائنس میوزیم بہت سارے جو ہے وہاں مقامات گھومنے کے اعتبار سے ہیں تو ہم لوگوں نے جو ہے پہلے جو ہے گھول گھر جانے کا جو ہے پلان کیا پھر وہاں گول گھر جانے کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پہ بہت سے گھومے اور بہت مستی کیے اور پھر وہاں گھومنے کے بعد ہم جو وہاں سے باہر نکلے تو ہم لوگوں نے ٹھیلہ پہ کھڑے ہو کے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سارا جو ہے وہاں پہ چاؤمین اور گول گپا وغیرہ کھائے پھر وہاں سے ہم لوگوں نے پھر جو ہے نکلنے کے بعد ہم لوگ جو ہے پھر گاندھی میدان وہاں پہ جانے کا ہم لوگوں نے پھر فیصلہ کیا کیونکہ وہ بہت ہی ایک گھومنے کے لحاظ سے پٹنہ میں ایک بہت ہی جو ہے شاندار جو ہے جگہ ہے بہت بڑا ایک میدان ہے جو کہ گاندھی جی جب وہاں پہ جو ہے جب ہمارا دیش آزاد ہو رہا تھا اسی دوران سے وہاں ایک بہت ہی ایک یادگار جو ہے مانا جاتا ہے اس جگہ کو پھر وہاں ہم لوگ بہت مستی کیے اور بہت گھومے پھر وہاں سے نکلنے کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے چڑیا گھر جانے کا فیصلہ کیا اور پھر بائیک سے ہم لوگ چڑیا گھر کے لیے نکل گئے پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے وہاں پہ ٹکٹ کٹایا اور پھر چاروں دوست مل کے پھر ہم لوگ وہاں ٹکٹ کٹا کے جو ہے اندر گئے اور وہاں پہ بہت سارے جو ہے ہم لوگوں نے جانوروں کو دیکھا اور اس سے لطف اندوز ہوئے اور بہت سارے پھر وہاں پہ اندر میں ایک ریسٹورینٹ میں جا کے ہم لوگ نے

تھک بھی چکے تھے پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑی دیر وہی وہیں پہ ریسٹورینٹ میں آرام کرنے کے بعد پھر وہاں سے باہر نکلے اور پھر ہم لوگوں نے ایک جو ہے وہاں سے جو ہے ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک تارا منڈل ہے پٹنہ میں ہی وہاں پہ ہم لوگ پھر گھومنے گئے پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے وہاں کا سورج کے بارے میں اور چاند کے بارے میں بہت ساری جو ہے معلومات حاصل کیے اور پھر وہاں پہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم وہاں سے جو ہے باہر نکلے اور پھر ہم لوگوں نے ایک جو ہے وہاں پہ سائنس میوزیم ہے اور پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے سائنس میوزیم جانے کا فیصلہ کیا اور پھر وہاں پہ جو ہے بہت سارے جو ہے پرانی

پورے دن کا جو ہے سفر رہا اور بہت ہی اچھا ہم لوگوں کا وہ دن جو ہے گزرا اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے بائیک کا جو ہم لوگوں کا سفر تھا اس کو ہم لوگوں نے انجوائے کیا شکریہ